जय झूलेलाल मिन मूं वटि पसंदीजा क्लासिक किताब आहिनि रामायण महाभारत ऐं अं गीता वग़ैरह पर असां जेके आहिनि से रामायण महाभारत वरिता नाहिएनि मंदरनि में कीर्तन ते वञीं करे पढ़ंदा आहियूं गीता त स्पेशली श्रीमद भगवदगीता जा जेके बि अध्याय आहिनि जॾहिं असां दरबारनि मंदरनि में वेंदायूं त उते पढ़ंदायूं पंहिंजे गुरूनि जा असांजा बुक्स आहिनि जीअं त भॼननि जा अं सत्संगनि जा उहे असां कुझु ख़रीद कया आहिनि जंहिंजा नाला आहिनि हिक भॼन जो भयच ऐं तंहिं खा पोइ सत्संग सरोवर आहे उन्हनि जो जेको पूरो ग्रंथ आहे असांजे गुरूनि जो इहो असां ख़रीद कया आहिनि जेके पढ़ंदायूं घर में बाक़ी पुराणा किताब त असां मंदरनि में वञी करे ई पढ़ंदायूं स्पेशली रामायण जे में राम जे बारे में सॼो ॾिनल आहे कि उन चोॾहं साल बनवास जा करे ऐं कीअं जेको आहे सो अं इननि जो कयो हुयईं ख़ात्मो रावण जो वग़ैरह जो इहे सभु ॻाल्हियूं असांखे हितां हुननि किताबनि पढ़ण सां ईं ख़बर पवंदी आहे महाभारत में किशन भॻवान कीअं कौरवनि खे अंत आंदो इहे सभु ॻाल्हियूं उतां पढ़ी असांखे ई ॼाण मिलंदी आहे बाक़ी पुराणा किताब असांखे दरबारियुनि ई में मंदरनि में ई पढ़ंदायूं जय झूलेलाल